جانور خریدتے ہیں پیکار سے لاتے ہیں بیچتے بھی پوستے بھی ہیں اور بھی گائے بھی لاتے ہیں بھینس بھی پیکار سے خریدتے ہیں مرغا مرغی بھی لاتے ہیں وہ بھی پالن کرتے ہیں پوستے ہیں انڈا ہوتا ہے بیچتے ہیں کتنا مر جاتا ہے پیسہ کا دقت ہوتا ہے بہت ہی دیکھ کے چلنے پڑتا ہے کتنا گائے بھی لاتے ہیں پوس پشو پالن کرتے ہیں گھاس بھوسا لاتے ہیں چرانے کے لیے بھی جاتے ہیں کتنا مر جاتا ہے دودھ بھی دوہتے ہیں بیچتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور بھی انڈا بھی آملیٹ بھی بناتے کھاتے ہیں بیجتے بھی ہیں بہت دقت بھی ہوتا ہے کتنا مر گوشت بھی کاٹا کرتے ہیں کاٹتے ہیں بناتے ہیں کھاتے بھی ہیں اور بہت دقت ہوتا ہے کتنا مر جاتا ہے کتنے کے لیے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں سوئی دوا دینے پڑتا ہے پیسہ کماتے ہیں دودھ بیچ کے پکڑا وکڑا پالن کر کے بیچ کے گزارا کرتے ہیں چلتا ہے انڈا بھی بیچتے ہیں مرغی کا بھی بیچتے ہیں انڈا بطخ وطخ کا یہی سب پالن اولن کرتے ہیں تو بیچتے ہیں کتنا گائے لگتا ہے کتنا دودھ ہوتا ہے کتنا نہیں بھی ہوتا ہے کھانا پینا میں کمی ہو جاتا ہے بہت دقت ہو جاتا ہے